मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा में एक खाता है

वो तीन बीस ही भरता हूँ मैं मेरा उसका एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा का ए टी एम कार्ड भी है क्रेडिट कार्ड तो नहीं है मेरे पास और यूँ नॉर्मल खाता है तो सेविंग सेविंग अकाउंट है उसमें और जब पहली बार मैं बैंक गया था तब मुझे थोड़ा सा कष्ट कठिन थोड़ा लगा था उसमें क्योंकि बहुत लम्बी भीड़ थी और ये बाद में बूढ़े लोगों के लिए एक अलग था वो उसमें लाइन लगा था मैं थोड़ा सा बड़ा था मेरा फ़ॉर्म वगैरह सब वो सब बैंक वालों ने ही किया था मैंने थोड़ा बस डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए थे मेरे जितने भी थे सारे